हाँ इला हमारे जो इलाकों के जो छात्र है स्कूल के दौड़ दौड़ में जो भाग लेते हैं बहुत सही हैं दौड़ना बच्चों के लिए बहुत उनकी सेहत के लिए बहुत सही हैं दौड़ने से बहुत ही उनके स्वास्थय पर बहुत अच्छा असर पड़ता है एक जगह बैठने से नहीं जितने छोटे बच्चे दौड़ धूप करके खेल कूद करते हैं दौड़ते हैं तो उनके स्वास्थय के लिए ही बहुत अच्छे हैं और चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो बड़े बुजुर्ग तो ज़्यादा दौड़ नहीं सकते लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है दौड़ना स्कूल के हर प्रतियोगिता में उनमें दौड़ में भाग लेना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ भी अच्छा रहे और साथ में फिट रहे मतलब बहुत अच्छे से रहे दौड़ना बहुत सही है बच्चों के लिए छोटे बस इतना ही